शिक्षा के लिए बैंक में जान जाने के जाते हैं उसके बाद बैंक से बात करते हैं फिर बैंक को अपना कागजात देते हैं और खेत पर धन लेने के लिए बैंक मनेजर से कहते हैं फिर जाके पढ़ाई के लिए पैसा मिलता है

पढ़ाई करते रहेंगे धीरे धीरे आदमी कुछ करता रहेगा अपना जो किस्त आएगा भरते रहेंगे और ये सिस्टम सही है कि सरकार शिक्षा के लिए पैसा दे रही है और इससे देश का भी अच्छा है कोई भी आदमी अगर शिक्षा के लिए पैसा ले रहा है तो अच्छी बात है और इस पर और अच्छा करना चाहिए सरकार को ताकि हर एक को आदमी को इस शिक्षा के लिए लाभ हो जाए कोई भी पैसा ले सकें अपने बच्चो को पढ़ा सकें लिखा सकें जो गरीब वर्ग हैं उनके लिए भी विशेष ध्यान देना चाहिए क्योंकि पैसा के बिना आज के युग में कोई पढ़ नहीं सकता

शिक्षा देनी चाहिए मतलब पैसा अगर किसी को जरुरत है तो बैंक से देना चाहिए